میرا نام طاہرہ ہے اور میں اٹھارہ سال كی ہوں میں اپنے دوستوں كے ساتھ باہر گھومنے بھی جاتی ہوں میرے كئی سارے دوست ہیں میں اپنے دوستوں كے ساتھ بہت زیادہ وقت بتاتی ہوں اور میرے دوست بھی بہت اچھے ہیں ہم سب ایک ساتھ مل كر باہر جاتے ہیں میں بہت ہی ٹائم اپنے دوستوں كے ساتھ بتاتی ہوں زیادہ تر اور میں پڑھائی بھی كرتی ہوں میں اپںے دوستوں كے ساتھ مل كر پڑھائی كرتی ہوں میں گھر كے كاموں میں بھی ہاتھ بٹاتی ہوں اور میں اپنے اسكول كے كام بھی اپںے دوستوں كے ساتھ كرتی ہوں میں بہت ہی مچیور اور رسپانسیبل ہوں اور میرے دوست اور میں مل كر سارے كام ایک ساتھ كرتے ہیں میرے كئی سارے دوست ہیں جس وجہ سے میں اپنے بہت سارے كام اسانی سے كر لیتی ہوں میرے دوست میرے بہت ساتھ دیتے ہیں